योगा पाँचो सालके बच्चासँ योगा करऽ लागय छै योगा करलासँ बहुत फायदा होइ छै बचपनसँ जे योगा करय छै बचपनसँ जे योगा करय छै तऽ बहुत ठीक रहय छै बहुत ठीक रहय छै ओकर फेन बचपनसँ ओकर डबल होइ छै डबलसँ योगाके ओकर आदत पड़ि जाइ छै आदत पड़लासँ ओकर उमर आयल गेलय उमर आयल गेलय शादी विवाह होइ छै योगा करय छै उमर आयल जाइ छै तऽ योगा करलासँ ने दबाइ बीरो करय लए पड़य छै ने आगे ओकरा कोइ दबाइ खाइ लए पड़य छै ओकर शरीर बहुत पुष्ट आओर सब चीजसँ पयर हाथ बहुत अच्छा रहय छै ओकरा कोइ बीमारी होइके कोई साव नहि छै ने दबाइ ओकरा खाइ लै पड़य छै जल्दी करलासँ बहुत बढ़िआँ होइ छै योगा करलासँ हाथ पयर बहुत आँखिके रोशनी आर सब चीज पेट गे पेटमे गैस बनि जाइ छै उ भी ठीक भए जाइ छै योगा करलासँ बहुत शरीरके अच्छा होइ छै योगा सुबह उठिके करना चाही करिके तीन बजे उठिके ध्यान करना चाही ध्यान कएके योगापर बैठ जाना चाही योगा करिके बहुत शरीरके बहुत बढ़िआँ होइ छै ओकरा दबाइ बीरोसँ कभी भी खाइ लए नहि पड़य छै उमर आयल जाइ छै तऽ ओकरा की कहय छै ने योगा जे करतइ उ शरीर ओकर भारी भए जाइ छै योगा करलासँ शरीर हल्लुक होइ छै बुलना चाही योगा करना चाही जते मतलब शरीर अङ्ग पयर छै पेट छै सब चीजके छै हाथ छै आँखि छै सब चीज योगा करलासँ सब चीज ठीक भए जाइ छै सब चीज ठीक भए जाइ छै ओकरा समयके अनुसार बैठके योगा करना चाही योगा करिके घूमना फिरना चाही समयके अनुसार घुमि फिरिके अपन खाना भोजन करना चाही सब चीज समयके अनुसार करनासँ उ ने बीमार पड़य छै ने ओकरा दबाइ खाइ लए पड़य छै शरीर एकदम पुष्ट आओर तागत रहय छै शरीरमे ओइ अनुसारसँ अगर सब कोइ जे चलतइ तऽ ने ओकरा दबाइ जल्दी खाइ लए पड़तइ ने उ बीमार जल्दी होतय ने कोनो चीज ने डाक्टरके पास जाइ लए पड़तइ लोग की करलक योगा नहि करलक कहलक कि हेँ ठीके रहबय तऽ ओकरा बहुत तरहके बीमारी भए जाइ छै ब्लड प्रेशर ओकरा भए जाइ छै चिन्नी भए जाइ छै बहुत अनेक तरहके बीमारी भए जाइ छै योगा करलासँ बहुत शरीरके शरीरके शरीरमे तागत मिलय छै आओर शरीर एकदम पुष्ट होइ छै शरीर उमरो आयल जाइ छै योगा करलासँ शरीर एकदम शरीर हौला रहय छै शरीर मोटा भए जाइ छै शरीर ओकर भारी भए जाइ छै शरीर भारी होइ गेलाके बादमे ओकर शरीर काम नहि करऽ लागय छै यही लएके योगा करना चाही योगासँ बहुत शरीरके लाभ शरीरके फायदा होइ छै शरीरके बहुत फायदा होइ छै योगा करलासँ योगा बहुत तरहके योगा छै योगा आँखिके छै पेटके छै हाथके छै पयरके छै सब योगा करना चाही कोन योगा करिके शरीर हमर अच्छा ढङ्गसँ रहतइ अच्छा सब चीज रहतय सबके सीखनो चाही कि योगा करलासँ शरीरके फायदा होतय सब कोइ करऽ सब कोइ प्रचार भी करना चाही सब कोइ करऽ उ योगा करलासँ शरीरके बहुत लाभ मिलय छै बहुत लाभ मिलय छै शरीरमे कभी भी कोइ बीमारी नहि प्रवेश होइ छै कोइ ओकरा चिन्नीके कोइ डर नहि रहय छै ब्लड प्रेशरके कोइ डर नहि रहय छै गेस पेटमे जे बनि जाइ छै ओकरासँ लोक तबाही होइ जाइ छै योगा करलासँ बहुत पेटके भी अच्छा रहय छै पेटके योगा बहुत तरहके योगा सब तरहके करना चाही पयर हाथ सब चीजके करना चाही लोगके भी समझाना चाही की योगा करलासँ बहुत शरीरके फायदा छै शरीर बुललो सँ सुबहमे बुलना भी चाही बुलिके शरीरके शरीरमे हवा लागय छै योगा करऽ शरीरके बुलऽ सब चीज करना चाही शरीर एकदम अथी रहय छै कभी भी दबाइ बीरोसँ ओकरा नहि अथी करना चाही ओ अपन शरीर अपने अच्छा रहतइ शरीर आओर अपनो करऽ दोसरोके सिखाबऽ सब कोइ मिल जुलिके सब कोइ करऽ ओकरा डाक्टरके पास नहि जाइ लए पड़तइ कभी भी नहि जाइ लए पड़तय ओकरा डॉक्टरके पास सब अपन शरीरके अपन अपन शरीर पर ध्यान दहऽ योगा करऽ योगा कएके अपन सब चीज शरीरके पुष्ट करऽ एकदम शरीर एकदम अमानत रहतह कभी भी शरीर अथी नहि हेतय मोटापा नहि बढ़तइ नहि अथी होतय शरीरके योगा करलासँ कभी भी पयर भी मे ने कोइ चीज होइ सकय छै योगा नहि करय छै ओकरा बहुत तरीकासँ ई आइ बीमारी भेलय काल्हि हे उ भए गेलय काल्हि पयरमे झुनझुनी लागि गेलय काल्हि पयर दर्द करय छै हाथमे झुनझुनी लागि गेलय दर्द करय छै काल्हि पेटमे गैस बनि गेलय पेटके से तबाह होइ जाइ छै तऽ पेटके तबाह भए गेलाके बादमे बहुत परेशानीमे आबय छै बहुत परेशानीमे आबय छै अइ कारण योगा सबसँ उत्तम चीज छियै योगा करलासँ शरीर एकदम हिष्ट पुष्ट आओर अच्छा तरहसँ रहय छै योगा एक बड़ा चीज छियै योगा करना से बहुत शरीरमे शक्तिशाली मिलय छै बहुत अच्छा योगा करलासँ कोइ तरहके बीमारी प्रवेश शरीरमे नहि करतइ कभी भी नहि करतइ योगा आओर ध्यान करलासँ शरीरमे बहुत उत्तम होतय शरीर भी ओकर मजबूत रहतइ पुष्ट शरीर रहतइ कोइ तरहके ओकर शरीरमे बीमारी नहि एतय कभी भी ओकरा शरीरमे बीमारी नहि एतय बहुत अच्छा बहुत अच्छा योगा बहुत अच्छा छै अपनो करना चाही दूसरोके सिखाना चाही दूसरोके बताना चाही दूसरो ही ओकरो शरीर अच्छा रहतय कभी भी कोइ दुःख नहि एतय कभी भी कोइ दुःखसँ नहि अनाज भी खाना भी उ खेतय तऽ पेटमे ओकर पचि जेतय आओर योगा नहि करलासँ भूख भी नहि लागय छै ओकरा खायल भी नहि जाइ छै योगा बहुत बड़ा चीज भेलय योगा करलासँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा शरीरके फायदा छियै योगा बहुत फायदाकारक छियै बहुत अच्छा चीज छियै अपनो करऽ दोसरोके कराबऽ करौ समयपर योगा बहुत शरीरके शक्तिशाली चीज छियै योगा बहुत उत्तम चीज छियै शरीरके शक्ति एना नहि छै योगा आँखिमे रोशनी भी रहय छै कान भी सही रहय छै पेट भी सही रहय छै पयर भी सही रहय छै हाथ भी सही रहय छै योगा अगर नहि करय छै तऽ ओकर पयर हाथ काम नहि करय छै हाथ भी पयर नहि काम करय छै उ जे होइ छै शरीर ओकर जल्दी बेकाम भए जाइ छै लोथ भए जाइ छै योगा करलासँ शरीर अच्छा आओर बहुत शक्तिशाली शरीर रहय छै आओर शरीरके हर चीजके बीमारीके पचबयके ओकरा शरीरमे ताकत रहय छै कभी भी कोइ बीमारीसँ योगा लड़ि सकय छै कभी भी कोइ बीमारी ओकरा शरीरमे नहि आबि सकय छै योगा बहुत बड़ा उत्तम चीज छियै योगा बहुत अच्छा छियै अपनो करऽ दोसरोके सिखाबऽ आओर योगा बहुत बड़ा चीज छियै योगा करलासँ शरीर बहुत अच्छा रहय छै बहुत अच्छा रहय छै योगा पयर हाथके एकदम सीधा करले रहय छै कभी भी उ बुढ़ापन नहि हुअऽ दै छै उ कभी भी योगा बहुत अच्छा चीज छियै ओकर पयर हाथ बूढ़ा तक सही ढङ्गसँ रहय छै ओकर सही पयर हाथ काम करय छै सही हाथ काम करय छै आँखिमे ओकर सही रौशनी रहय छै रौशनी भी रहय छै कान भी बहुत बढ़िआँ रहय छै शरीर भी ओकर बहुत अच्छा रहय छै बहुत अच्छा ओकर शरीर रहय छै योगा बहुत महत्तम चीज छियै योगा बहुत बड़ा महत्तम छियै योगा करलासँ सबके शरीर बहुत अच्छा रहय छै बहुत शरीर शक्तिशाली बनि जाइ छै बहुत बढ़िआँ योगा बहुत अच्छा चीज छियै